मां जॾहिं नंढी हुअसि त मुंहिंजो ॾाॾो मूंखे पाण सां गॾु ॾुकण मूंखे सुबुह जो वठी हलंदो हो जल्दी उथारिंदो हो ऐं चवंदो हो हल पाण ॾुक पायूं हूं मूंखे ॾुक पाइण में मदद कंदो हो हो मूंखे चवंदो हो हल तू ॾुक पाए मां तोखे पकड़िया थो त ईअं रांदि कंदे कंदे मूंखे ॾुक जो शौंक़ु थी वियो ऐं मां हाणे ॾुकण में ॾाढी अॻियां वधंदे वधियल आहियां मुंहिजे ॾाॾे जे करे उन मूंखे मदद कई ऐं हाणे मां एतिरो ॾुकंदी आहियां की मूंखे अॻियां ॾाढो स्टेट लैवल ताईं पहुचण जी मां ट्राए कई आहे ऐं मुंहिंजी इनमें शारीरिक ईअं स्फ़ूर्ती वधी वई आहे मूं में ताकतु अची वई आहे की मां कीअं बि करे पंहिंजो सुबुह जो उथण सां ई पहिरियों ॾुक पाईंदी आहियां उनखां पोइ मुंहिंजो ॾींहुं स्टार्ट थींदो आहे ॾुक पाइण सां असांजो घणेई बीमारियूं जेके आहिनि निकिरी वेंदियूं आहिनि शुगर बी पी हीअ सभु बीमारियूं असांजो ॾुक पाइण सां घणेई बीमारियुनि मां असां छुटकारो पाए सघंदा आहियूं इन करे ॾुक पाइण बि ॾाढी ज़रूरी आहे